आं म्हाका गॅस बुक करपाक जाय आशिल्लो डिलीवरी केन्ना मेळटली आनी तुमी घरा हाडून दितलें न्ही सारकें आं तीन दिसांनी मेळटलें आनी आं सपोज जर हांव घरा बी ना जाल्यार मागीर तुमी कशें ऍडजस्ट करपाक शकता ना मात्शें हांव दोन तीन दिसांनी नासतलें म्हणून विचाल्लें तुमचो दीस खंयचो आसा ह्यें करपाचो डिलीवरी करपाचो दीस हां हां म्हाका नेक्स्ट वीक जाय आसलो आं आं आं ओके बरें थँक यू